हमरासभकेँ फसलके लेल बहुत तरहक कष्ट ताहिमे एहिठुन मिथलाञ्चलके जे छै से कोशी कमलासँ बेसी दबाव छै एहि मिथलाञ्चलमे धानके खेती भेल धान करैत करैत नसीबेसँ जागि गेलहुँ तऽ भए गेल लेकिन आब एखन तत्काल मन्त्रीसभ जे बैसलथि हेँ से कमला कोशीपर रोक कए कऽ हमरासभकेँ धान किछु उपजा भए रहल यए तऽ ओही किसानके अथीमे हमसभ सभगोटए अथी करैत छी जे सभरङ्गके गहुँमो उपजा लैत छी एखन मौसम जे मारि केने छलए जँ ई शीत लहर नहि होइतए तऽ हमरा तऽ दलहन तेलहन सभचीज मारल जइतए लेकिन रामलला एखन से अथी छथिन जे सभतरफ प्रसन्न कए कऽ सभकेँ प्रसन्न केने छथिन चाहे मोदीके प्रभावसँ जे ओ अन्न दए रहल छथि जे अन्नदाते छिआह एखन तऽ ओहि तरहे जेना तेना मिथलाञ्चलसँ गरीबी तऽ अथी छैहे तैओ सभ अपनामे आनन्द यए जे जाहिमे यए से सभ आनन्द यए अपन गुजर बसर अपन करैए